میں باورچی خانہ کو دوسرے ممبران یا خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح بانٹ سکتا ہوں کہ جیسے باورچی خانے میں بہت سے کام ہوتے ہیں جیسے کھانا بنانا برتن دھونا صاف صفائی کرنا سبزی کاٹنا مصالحہ پیسنا یہ تو اس طرح کے بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو میں خاندان کے دوسرے ممبران کے ساتھ بانٹ سکتا ہوں اور ان کاموں کسی کو برتن دھونے پر لگا کر تو کسی کو سبزی کاٹنے پر لگا کر تو کسی کو مکسر میں مصالحہ پیسنے کے لیے لگا کر اس طرح سے انہیں باورچی خانے کے کاموں میں کام کو بانٹ کر ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اشتراک کر سکتا ہوں اور اپنا وقت گزار سکتا ہوں